हैलो कौन जी बताएँ मैं ही बोल रहा हूँ विशाल गुप्ता यहाँ का सबइंस्पेक्टर जी मैं यहाँ का सबइंस्पेक्टर हूँ जी

जी जी ये वारदात कब की है जी आप कहाँ से बोल रहे हैं फ़िलहाल आपके एरिया का नाम क्या है ओके ओके और किसी को आपने अभी तक बताया है इस मामले में जिनका घर है उन वह कहाँ पर हैं अच्छा देखिए उनसे बोलिए कि जबलपुर की पुलिस उनके साथ है उन्हें रोने की ज़रूरत नहीं है हम पूरी कोशिश करेंगे उनका सामान मिल जाए और आप मुझे थोड़ी और डीटेल्स दे सकते हैं उनकी कैसा क्या था उनका

अच्छा तो तुम ने रात के अंधेरे में यह सब देख लिया अच्छा ठीक है आप टेंशन मत लो और बाक़ी रही बात चोरी की तो चोरी कितना क्या हुआ है अच्छा अच्छा जी मैम फिर मैं मैं मैं आप से यह बताना चाहूँगा कि उनके पास जिस जिस चीज़ का अगर चोर पकड़ा जाता है तो उनके पास जिस जिस चीज़ का बिल होगा उनको सिर्फ़ वही चीज़ें मिल पाएँगी वापस वरना बाक़ी सीधे सरकार के पास आ जाएँगी

अच्छा जी तो आपको तो एक हमें आपको यहाँ पर आना पड़ेगा हमारे पुलिस स्टेशन में यहाँ विजयनगर में ही है आपको और जिनके यहाँ चोरी हुई है उनको आप दोनों को यहाँ आ कर साइन करना पड़ेगा स्टेटमेंट में जी और जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ आने की फटापाज आ जाइए शाम के पहले यहाँ पर आ कर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह वग़ैरह में सेंड कर दीजिए और जितने सस्पेक्ट आपको लग रहे हैं आप उनके नाम भी मुझे बता दीजिएगा ओके ठीक है जी जी ठीक है ठीक है